हाणे कुझु ॾींहं पहिरियों मां ऑनलाइन ते कुर्ती घुद घुराई हुई उहा ॾाढी सुठी हुई हुन जो ॻाढ़े रंग जी हुई हुन जो क्वालिटी ॾाढी ठ सुठी हुई हुन जी कपिड़ो ॾाढो सुंठो हुओ हुन जो कलर ॾाढो सुठो लॻे मूंखे मां एमेज़ॉन में घुराई हुई उहा उसे उहो दुकान जो नालो हुओ अमन क्लोथिंग स्टोर मूंखे ॾाढी सुठी लॻी हुई ॾाढी जल्दी अची वई हिकु ॾींहुं हिकु ॾींहं में ई अची वई मूंखे हुननि जी डिलीवरी बि सुठी लॻी ॾाढी फास्ट हुई हुननि जी डीलीवरी मूंखे वणनि मूंखे वणनि मूंखे जेका शइ मैं फोटो में ॾिसी हुई वई निकली सेम कोई फर्क़ न हुओ हिन में न कपिड़ो जो न कलर जो न क्वालिटी जो ॾाढी सुठी लॻी मूंखे मैं पा मां पाए करे फंक्शन ते वई हुअमि त माण्हुनि मुख मुंहिंजी तारीफ़ कई की कुर्ती त ॾाढी सुठी आहे सभीनि तारीफ़ कई स सभीनि खे सुठी लॻी सभीनि पुछियो मु मूंखे की किथां वठी आहे किथां घुराई आहे मां चयां एमेज़ॉन ते घुराई आहे अमन क्लोदिंग स्टोर मां ॾाढी सुठी हुई मां तारीफ़ करती डीलीवरी ॾाढी फास्ट हुई हुन जी मां पंज तारीख़ घुराई हुई ते छह तारीख़ अगले दिन ई अची वई मुखे पाइणी हुई सत तारीख़ त मां पाए करे वियमि फंक्शन ते सभिनि तारीफ़ कई तारीफ़ कई मुंहिंजी ॾाढी सुठी आहे असांखे बि ॿुधाए त मां ॿुधायो सभीनि खे मां ॾाढी ख़ुशि आहियां इहो ड्रेस तों मां हिकु बार हिकु बार फ़िर मां रेटिंग में हिन खे पंज स्टार ॾिनी हुई मूंखे मां रिव्यू ते बि पंहिंजी वि फोटो विधी हुई ऐं हुनी ते बि मां ॾाढी तारीफ़ लिखी हुई मूंखे ॾाढी वणी इहा ड्रेस